हेलौ नोंथांनि आवजार केफे रेस्थुरेन्ट निफ्राय आं मोनसे जाग्रा बेसाद अर्दार खालामनाय जादोंमोन नाथाय बे अर्दार खौ आं आंनि थंखौ गोरोन्थि होनायनि थाखाय बे जाग्रा बेसादा आंनिसिम मोनफैनो हायाखै दा बिनि थाखायनो नोंथांनि रेस्थुरेन्ट केफे याव आं कल खालामफिननाय जादों जेन' बे आंनि जाग्रा बेसादखौ आं मोनफिनो दा आंनि जाग्रा बेसादनि थङा गुबुन मोनसेयाव थांनायनि जाहोनाव दा आङो मोनफिनो हायैया हायिनि जाहोनाव आङाे आंनि थं गुबै थंखौ आङाे खिथानाे दायो बे समाव आं नाेंथांनो कल खालामदों आंनि थङा जाहैबाय अन्थाइबारि बेंथल अन्थाइबारि जेन' बे जायगायाव आंनि थंखौ बे आंनि थंआव जेन' बे जाग्रा बेसादा सफैफिनो नोंथांनिसिम आं खावलायनाय जाबाय जेन' आङो आंनि जाग्रा बेसादखौ मोनफिनानै नोंथाङाबो नोंथांनि दिलिबारि बिथांखौ जेन' आंनि थं सिम दैथाय हरो जेन' बिथाङाबो होनांगौ बेसादखौ आंनिसिम होनानै गाव मोजाङै थांफिनो हानाय बादि नाेंथांनाव खावलाय हरनाय जाबाय